नमस्ते

मुझे सुभाष कपड़े वाले के यहाँ जाना है हम्म ठीक है मुझे कपड़ा लेना है हाँ ठीक है ठीक है क्या क्या मिलता है कौन कौन कपड़ा मिलता है मुझे साड़ी लेनी है लहंगा लेना है और हैं सूट भी लेना है लडकियों के बच्चों के लेना है कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा कपड़ा लेना है मैं दुकान खोलूँगी कपड़ा ले कर

एक साड़ी कितने में दोगे

हाँ ता कुछ कम रेट कर के दे दीजिए मुझे लहंगा उह्न्गा बहुत सारा कपड़ा लेना है हाँ ठीक है तब हम आ रहे हैं अभी टाइम लगाता है आधा घंटा

अच्छा का अच्छा कपड़ा देना मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा लूँगी

हमें दुकान खोलना है हाँ ठीक है मुझे ऐसा चाहिए ख़राब नहीं चाहिए अच्छा चाहिए एक दम ठीक है और हाँ अच्छा कपड़ा लेना है साड़ी उड़ी लेना है सूट सलवार लेना है लड़कियों का जूता भी लेना है दो तीन लोग को ले कर आ रही हूँ और अच्छे से मुझे कपड़ा देना सस्ता देना

हाँ ठीक है इसी लिए तो मैं आपकी दुकान आ रही हूँ हाँ ठीक नमस्ते